हम रेडमी नाइन प्रो मोबाइल आइसँ छओ महिना पाहिले जे खरीदलहुँ लेकिन ओ बहुत गड़बड़ रहै बहुत खराब भऽ गेल जकर कारण कि आब हम ककरो ई एडवाइस नहि देबै जे अहाँ ई मोबाइल खरीदू कियातऽ ई बहुत हैन्ग करैए